हेल' माब्रै बे गय बागानखौ खालामनोब्ला मा खालामनांसिगोन औ औ औ औ औ बायनो हायो गय फुलिखौ गय फुलिखौ बायनो हागोन दे खय बिगासिम गायनो गायनांगोन खिन्थु अ जायो

बागान खालामनांगौब्ला नियम खानुनखौथ' नों मिथिखागौ नङा होनब्ला आंबो मिथिखागौआनो जाहैबाय मिथिखागोनानो औ मिथियोब्लाबो सानैजों औ औ औ औ

गय देरजासेखौ जोङो जायगाखौ दुल दुल खालामसै हो आं बुंनिसै हो गय देरजासे जायगाखौ साफा खालामगोन बे जोङो बे गय बिफांआवबो खेथि खालामनो हायो लै मा खेथि होगोन नोङो आंथ' गोसोआव दङ नै

औ औ आरो फाथै दं गावनि मानग्रा फाथै दं मस्ला दं फाथै मस्लाबो दं आरो नों लोगोसे थिथि थाथा खमला बिफांबो गायनो हायो गायजायो गायजायो नागारनाङा दै औ नागारनाङा खिन्थु आं नुहुरबाय आं नुहुरगासिनो खिन्थु बे बागानानो थिख जाखागोन औ औ औ जाबोबाय नै जाबोबाय

औ औ औ बिदिब्ला बेनो जाबाय हो खोथाया दोनलायनोसै हो